मां सिंधी आहियां ऐं मां सिंधी भाषा बचपन खां ई पंहिंजे माता पिता खां सिखी आहे उन्हनि ई मूंखे सिंधी सेखारियो आहे ॻाल्हाइणु पढ़ण ॿुधण ऐं सिंधी भाषा मूंखे जाम वणंदी आहे हालांकी असांजे आसे पासे में त हाणे सिंधी स्कूल एतिरा रहिया कोन आहिनि जो असां सिंधी पढ़ी सघूं पर सिंधी असांखे माता पिता सेखारी आहे त उहा वॾी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ त असां हुननि जे दम ते सिंधी सिखी त सघियासीं ऐं सिंधी भाषा मूंखे जाम वणंदी आहे असांजे आसे पासे ईअं त सिंधी दरबार जाम आहिनि उनमें वञी करे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मन खे शांती मिलंदी आहे जाम मुंहिंजो मनु कॾहिं ख़राबु हूंदो आहे त मां हुते वञी करे थोरा घणा भॼन ई ॿुधंदी आहियां उतां वञी करे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजे मन खे शांती मिली वेंदी आहे मुंहिंजो मनु ख़राबु हूंदो आ्हे त मूंखे सिंधी भाषा जो एतिरो अनुभव त काने पर मूंखे सिंधी भॼन सिंधी लाडा सिंधी म्यूज़िक ॾाढो वणंदो आहे ॿुधणु सिंधीअ जे प्रति मूंखे जाम प्रेम आहे सिंधी भाषा असांजे लाइ ॾाढो महत्त्व महत्त्व ऐं असांजी ज़िंदगीअ में सिंधी भाषा जो ऐं असां सिंधी आहियूं इहो फ़ख़ुरु ऐं असांखे सिंधीअ ते सिंधी अॿाणी ॿोली मिठणी अॿाणी ॿोली असां सिंधी आहियूं जय झूलेलाल